मैंने एक हेडफोन ख़रीदा था यह हेडफोन बोट कंपनी का था और यह बहुत ही अच्छा निकला है इसका साउन जो है बहुत तेज़ है और इस में जो बेस होता है बेस और ट्रैवल ये भी बहुत अच्छा है इसकी बेस क्वालटी एक दम आला दर्जे की है मतलब बहुत उच्च है और साथ ही इसका जो साउंड भी है जो पिछले मेरे जो बोट के इयरफोन थे उन से काफ़ी बेहतर है तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस बोट के हेडफोन ख़रीदने से और मुझे यह बहुत अच्छा लगा है